अम जो माण्हू हुते रहंदा आहिनि भाड़े ते अ हुननि वटि त ऑप्शन लाइक फ्लैट आहिनि सभिनीनि खां पहिरीं जंहिंजा भाड़ा वधीक आहिनि ऐं हुनखां पोइ वरी चॉल सिस्टम आहे बैरेक आहे ऐं हुननि जा भाड़ा रीज़नेब्ल आहिनि पंद्रहं ॿ पंद्रहं हज़ार खां ॿारहं हज़ार अठ हज़ार हीअ भाड़ा हलनि था हुते ऐं जो ॿाहिरां खां ॿार ईंदा आहिनि जो पढ़ाई करण जे लाइ हुननि जे लाइ बी पेईंग गेस्ट सिस्टम आहे जो मिली करे रहंदा आहिनि सभु गॾी गॾी मिली करे रहंदा आहिनि पंहिंजो खाधो पीतो अलॻि कंदा आहिनि ऐं रहण जी जॻह हूंदी आहे सिर्फ हुअ त हुननि जे लाइ भाड़ो थी वेंदो आहे महीने जो सत अठ हज़ार रुपे भाड़ो थी वेंदो आहे घटि में घटि सत अठ हज़ार ईअं वधी में वधीक ॾिसणु वञू त ॾह ॿारहं हज़ार रुपिया बि आहे त जो ॿाहिरां ईंदा आहिनि हिननि जे लाइ हीअ फैसिलीटी आहे ऐं हिते जो माण्हू कम कंदा आहिनि ऐं जो रहंदा आहिनि उहो हुननि जे लाइ त अलॻि अलॻि पियो आहे फ्लैट आहिनि बैरेक आहिनि बंगलो आहिनि रहण जे लाइ सभिनीनि जा अलॻि अलॻि भाड़ा आहिनि पंटीअ चालीह हज़ार खां शुरू थींदो आहे फ्लैटनि जो भाड़ो वन बीएचके खपे त ऐं टू बीएचके खपे त पंतालीह पंजाह हज़ार ताईं भाड़ो आहे वधीक में बि आहिनि हाएफाए वारा बि आहिनि घटि में घटि इहे फ़िलहालु हिन अघि में आहिनि ऐं बैरेकुनि में त अठ ॾह हज़ार खां भाड़ो शुरू थींदो आहे